असांजे देश में हॉस्पिटल इलाही आहिनि ऐं हुनमें प्राइवेट सरकारी ॿई अथव प्राइवेट में हाणे वधीक ध्यानु ॾींदा होआ अने सरकारी में घटि ध्यानु ॾींदा हुआ पण हाणे सरकारी में बि इलाही सुधार थी विया आहिनि इलाही सफ़ा सफ़ाईयूं सभु वधीक थी वियो आहे ऐं उन में बि हाणे सरकारी में डॉक्टरूं सुठा अचनि था

प्राइवेट में बि एॾा पैसा कानि था वठनि अने सरकारी में प्राइवेट ॿई हाणे हिकु थी विया आहिनि कोविड महामारी में बि असांखे ईअं डॉक्टर फ्री में उए वैक्सीन जा डोज ॾींदा हुआ इन मां इलाही फ़ाइदो थियो अने असांजा घर अची करे व वैक्सीन जा डोज ॾेई वेंदा हुआ अने ईअं आहे पहिरीं खां इलाही सुधारो अची वियो आहे न हॉस्पिटलनि में सरकारी में हाणे वधीक था ध्यानु ॾियनि डॉक्टर बि सुठा पिया था अचनि